जेह्ड़े हून दिन चला दे न ते एह् असें अपने जेह्ड़े समार्ट फोन ले दे न इं'दे बिच्च जेह्ड़ा अस यूस करने होन्ने आं एैप ओह् जैदातर ऐप जेह्ड़ा अस यूस करने आं ते ओह् बट्सएैप ई ऐ ते जैदा अहें बटसैप गै यूस करने होन्ने आं क्योंकि ओह्दे उप्पर असें वीडियो काल बी करी लैने अपने दोस्त गी कोई फ्रैंड गी मतलब कोई अगर दूर साढ़े कोलूं दूर बी कुतै जाइयै बैठे दा ऐ ते उस्सी असें जेह्ड़ा बटसैप एैप ऐ एह् बड़ा गै सोह्ना एैप ऐ एह्दे बिच्च जाइयै अस जदूं कालिंग वीडियो कॉल करनी ऐ ते जेह्ड़े साढ़ा अपना दोस्त गेदा बाह्र उस्सी असें अपने कोल दिक्खी सकने आं बैठिये ते एह् जेह्ड़ा अहें एैप बटसैप एैप ऐ ते जैदातर स्मार्ट फोन दे बिच्च एह् असें गै यूस करने होन्ने आं जैदा